तशें हांव खुबश्या जाग्यार भोवलां पूण अजून म्हजें स्वप्न आसा जम्मू आनी कश्मीर वचपाचें दोन फावटी प्लेन केलो पूण तो जावूंक ना सक्सेसफूल पूण फुडें वचपाची मनांत इच्छा आसा जम्मू कश्मीर वचपाची भुरग्यांच्या बरोबर खूब मजा करपाची स्नो मॅन करपाची स्नोन खेळपाची सगळें ते पर्वत पळोवपाची ही इच्छा आसा